ہمارے اس میں کسی میں بھی سب ہر چیز کی اہمیت ہے جیسے کہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں اللہ کے گھر جائیں اس کی عبادت کریں تو اس میں ہماری اہمیت ہے اس میں اسلام میں تو ہندو بھی جاتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ چدر بھی چڑھاتے ہیں مزاروں پہ بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کی اہمیت ہے

ہر کام نہیں کرتے جو اہمیت کے وہ ہو وہ ہوتا ہے قریب تو اسے وہ کرتے ہیں بہت سے لوگ مزار پہ جاتے ہیں چدر چڑھایا کرتے ہیں غریبوں کو کھلایا کرتے ہیں اور صدقہ زکات مسلمانوں میں ہوتا ہے یہ سب دیا کرتے ہیں ان سب کی بہت اہمیت سمجھتے ہیں اور ہندوؤں میں بھی جایا کرتے ہیں اور مندر کے باہر لوگوں کو کھلایا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور ان کی بھی اس میں بہت اہمیت ہے اہمیت ہے اس لیے وہ کرتے ہیں تو ہر کوئی اچھی بات ہے